एक बार मैं गोरखपूर से वासी तक सफ़र कर रहा था तो हुआ यूँ कि जैसे ही मैं अंदर गया सीट की तरफ़ तो सीट पूरी तरह से फटी हुई थी किनारे दो तीन सीटों के साथ ऐसा हुआ था और उसके साथ लोहे जिस पर हाथ रखा जाता है लोहे का उसके ऊपर का कवर भी फटा हुआ था और कीले निकली हुई थी तो जैसे ही मैं उस सीट को छोड़ कर दूसरे सीट पर जाकर बैठा एक आदमी आया और अचानक से उस पर बैठा और हाथ रखते ही वो कील उसके हाथ में घुस गई तो इस तरह से वो यू पी रोडवेज थी यू पी रोडवेज के कंडक्टर को बताया गया के सीट खराब है तो कंडक्टर ने कहा यहाँ की सीटें सब एक जैसी ही हैं